भारताव माखासे गोनांथार नेरसोन आरो दावबायारिफोरनि गोसो बोग्रा जायगाफोरा जाहैबाय सा सानजा भारताव थानाय आसाम हादरसानि सिङाव थानाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामा बे काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया जाहैबाय भारतावनो मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे हाग्रामा बे हाग्रामायाव बुहुमनि मादावनो थसे गंल' थानाय गान्दा मोननाय जायो दा बे थसे गान्दानि थाखायनो काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया मुंदांखा बै काजिरङा हाग्रामायाव थानाय थसे गान्दाखौ नायनो थाखाय गोबांथार हादरनि एबा बुहुमनि खना खनला हादरनि दावबायारिफोरा बै थसे गं गोनां गान्दाखौ नायनो गोबां फैयो आरो दावबायनानै बैफोरखौ नायनानै एबा बै जिबफोरखौ नायनानै एबा जुनारफोरखौ नायनानै दावबायारिफोरा गाव गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होफैयो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतावनो थानाय मेघालय हादरसानि शिलं राजथावनिनि सेरापुन्जि बे सेरापुन्जिआबो दावबायारिफोरनि गोसो बोनो हाग्रा मोनसे गोनांथार जायगा बै सेरापुन्जिआव बुहुमनि मादावनो बांसिनै अखा हाग्रा जायगा जायनि थाखाय बै जायगाखौ गुबुन गुबुन हादरनि एबा भारत हादरनि खना खनला हादरसानि सुबुंफोरा एबा दावबायारिफोरा बै सेरापुन्जिखौ नायनो फैयो मानोना सेरापुन्जिआ बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुयबो अखा हाग्रा जायगा जायनि थाखाय बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरजों लोगोसे भारत हादरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हादरसानि दावबायारिफोरा बे सेरापुन्जि जायगायाव फैनानै

बेबायदिनो भारत हादरनि सिङाव थानाय जेरै दिल्ली दिल्लीया भारतनि राजथावनि एबा गोदान दिल्ली होनो जायखौ दा गोदान दिल्लीआव बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरनि हादरजों लोगोसे भारत हादरनि सिङाव थानाय खना खनला हादरसानि माखासे दावबायारिफोरा बै गोदान दिल्लीयाव माखासे गोनांथार जायगाफोरखौ नायनानै गाव गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होफैयो एबा गोजोनग्लाय होयो बेबायदिनो बै दिल्लीनि गोदान दिल्लीनि दावबायारिफोरनि मुङा जाहैबाय कुटुबमिनार कुटुबमिनारावबो गोबांथार दावबायारिफोरा बेवहाय दावबायहैयो आरो बै जायगानि समायनाखौ लानानै गोजोनग्लाय होफैयो बेबायदिनो ताजमहल ताजमहलाबो दावबायारिफोरनि गोसो बोनो हाग्रा मोनसे जायगा जायखौ राजा साहजाहाना गावनि अनजालि बिसि ममतानि थाखाय बे ताजमहलखौ बानायदोंमोन बेनि थाखायनो गोबांथार हादरफोरनि माखासे दावबायारिफोरा बेखौ नायनो फैयो आरो बै ताजमहला बेसेबांदि समायना बेखौ नायनोनो गोबां जायगानि आरो गोबां हादरनि मानसिफोरा दावबायफैनानै नायफैयो बेनि अनगायैबो आरोबाव भारतनि माखासे गोबांथार दावबायारिफोरनि गोसो बोनो हाग्रा जायगाफोर दंबावो बेबायदिनो भारत हादरनि सिङावनो थानाय गवा बै गवायाव गोबांथार गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरा बेवहाय दावबायनानै गोसोखौ गोजोनग्लाय होफैयो बै गवायाव एबा बै आराब लैथो सेराव थानाय जायगाफोराव गुबुन गुबुन हादरनि दावबायारिफोरा बेवहाय दावबायनानै गाव गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनायजों लोगोसे रंजा फैनायखौबो नुनो मोनो बेबायदिनो भारतनि आरोबाव जेरै सिक्किम हादरसानि सिङाव थानाय दार्जिलिं बे दार्जिलिंआवबो गोबांथार समायना सावगारिफोरखौ नायनो थाखाय बुहुमनि दाब दाब जायगा आरो भारत हादरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हादरसानि मानसिफोराबो बै जायगायाव नायदिंहैनानै गावनि गोसोखौ रंजा होनो हायो लोगोसे बे बायदिनो आरोबाव भारत हादरनि सिङावनो थानाय एबा सा सानजा भारतनि सिङाव थानाय मेघालय हादरसानि सिङाव थानाय सेरापुन्जि होननाय जायगायाबो गोनांथार नेरसोन आरो दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हाग्रा मोनसे जायगा बे सेरिपुन्जि होननाय मोनसे जायगाया बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुयबो बांसिन अखा हाग्रा जायगा जायनि थाखाय भारत हादरनि मानसिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोराबो बै बुहुमनि मादावनो बांसिन अखा हाग्रा जायगा सेरापुन्जिखौ नायनो फैयो आरो नायनानै गाव गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होफैयो बै सेरापुन्जिआव बोसोरफ्रोमबो गुसु जानायखौ नुनो मोनो बे बायदिनो भारत हादरनि सिङाव गोबांथार दावबायारिफोरनि गोसो बोनो हाग्रा जायगाफोर दंबावो बेफोरखौनो आं बे सुंद' बुंनायनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय